तऽ हम हमसभ आइ मिथिलाके बात कए रहल छी जहाँतक मिथिलाञ्चलके बात छै तऽ एतय कोनो मेन अहाँके उद्योग नहि छै कोनो बहुत बड़ा बड़का फैक्ट्री अहाँके नहि मिलत अहाँके बहुत बड़का बड़का उद्योग नहि मिलत जेनाकि अहाँके अन्य शहरमे मिलत किएकि दोसर शहरमे अहाँ जैयौ तऽ बहुत पैघ पैघ फैक्ट्रीसभ मिल जाइ छै लेकिन जहाँतक मिथिलाके बात छै मिथिलाञ्चलके कल्चरके बात छै तऽ एतय अहाँकेँ ओहन कोनो पैघ उद्योग अहाँकेँ उद्योग नहि मिल सकैए एहन बहुत बड़का फैक्ट्री नहि मिलत तऽ ओहिके लेल आब जीवनयापनके लेल किछु तऽ करैए पड़तै एतुक्को लोकके लेल आब जरूरी तऽ नहि छै कि सभगोटा बाहरे जा कऽ अपन जीवनयापन बितेथिन तऽ ओहिके लेल ईसभ अपन गाँवमे जे करै छथिन हुनकर मेन तऽ अहाँकेँ देखियौ तऽ कृषि छै आओर जतेक वहाँके लगभग ज्यादातर लोक से कृषिपर निर्भर छथिन आ ओ अहाँके कृषिएपर ज्यादा ध्यान देलथि तऽ ओहीके हिसाबसँ अपन जीवनयापन करै छथिन आओरो चीज छै जेनाकि अहाँ लए लिअ तऽ मत्स्य पालन मछली पालन यानिकि एहन कोनो नहि छै कि समुद्री रास्ता समुद्र छै सेहो बात नहि छै अहाँकेँ तालाब मिलत तऽ ओहीमे जिनका छनि हुनका हिसाबसँ अपन ओहिमे ओ मछली पालन करै छथिन अहाँकेँ ओकर आओर ओकर तऽ मछली उपजा जेना बुझियौ जेना कृषि कएलनि तहिना हिसाबसँ मछली पालन कयलथि ओ खे अथीमे दोसर बात भए जाइ छै अहाँके मखान मखान मिथिलाके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध छै अलग अलग यहाँतक कि अलग अलग देशमे एतुक्का मखान जाइ छै एतुक्का मखान बहुत प्रसिद्ध छै अहाँकेँ अगर तालाबेमे इहो अहाँके मेन तालाबेसँ होइ छै अहाँकेँ खेतीके एहन होइ छै जे अहाँके काटि कऽ ओहिमे अहाँके पानि इकठ्ठा कए कऽ जलकेँ इकठ्ठा कए कऽ ओहिमे अहाँकेँ मखान उपजायल जाइत अछि आओर भए जाइ छै कपास तऽ कपासोके खेती मुख्य रूपसँ मिथिलामे बहुत ज्यादा होइ छै अगर देखल जाय तऽ तऽ ईसभ अहाँकेँ मेन चीज छियै जेनाकि कृषि भए गेल मखान भए गेल कपास भए गेल मत्स्य पालन भए गेल आओर पशु पालन इहो अहाँकेँ बहुत ज्यादा होइ छै मिथिलामे सेवा क्षेत्र कोनो मुख्य रूपसँ अहाँकेँ कोनो बहुत पैघ बड़का फैक्ट्री नहि मिलत हँ छोटा मोटा अहाँकेँ मिल जायत लेकिन कोनो पैघ जे चाहबै कि हँ बड़का बड़का विदेश सभमे जँका कि आन देशसभके जँका अहाँकेँ बड़का बड़का फैक्ट्री मिलत तऽ ओ अहाँकेँ बिल्कुल नहि मिलत अहाँकेँ एतय अहाँकेँ छोटा छोटा जे किछु गोटा मिलि कऽ किछु समूह मिलि कऽ बनबैत छथिन